हा ममता ईअं तू किथे आईं पोइ वरी हिते आई कोन्हे हिते कमु पियो आहे इलाही हा बराबरि मूंखे मां सोचियां त थी त तू अकेली छा करे थी सघे पोइ हाणे छा कजे इन जे लाइ

हा ॿियो को न को वरी जॾहिं तलाश कजे न त ईअं कि कोशिश कंदा कि प्रिंसिपल खे चई इन ॻाल्हि जो मसइले खे हल हल कंदासी ऐं तू हीअंर त अचु छो जो मूंखे जैरॉक्स कराइणा आहिनि पेपर्स ज़रूरी आहिनि न तमामु हा जल्दी अचु जल्दी अचु तू मूंखे पहिरीं चई आहे न त मां हा पहिरीं चईं आहे त मां तुंहिंजो कम प्रिसिंपल खे चई इ इन कम ते ज़ोरु ॾियूं आ त ॿियों प्योन हिन वॾे स्कूल में ज़रूरी आहे हा हा ज़रूर ज़रूर हा तू चिंता न कर हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे जल्दी अचु हा हा सभु ठीकु थी वेंदो सम्झी वियो न हा अॼु सन्नासी करी कम त थिए न स्कूल जो हा हा पोइ ॾिसंदासीं अच त सही हा हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे ईअं पेपर फ़ोटोस्टेट कराइणा आहिनि न वरी ॾह खनि आहिनि उहे जैरॉक्स कराए ऐं उहे मोकिलणा आहिनि हा हा हा अचु अचु